जैसे कि हम लोग गाँव में के रहने वाले है तो हम लोग भोजपुरी ही भाषा बोलते हैं और हम लोग को जैसे घर में लोग हैं पढ़े लिखे हैं हम लोग के माँ बाप जैसे पढ़ाए लिखाये भी हैं पढ़े लिखे मेरे घर में भी सब लोग हैं इसी हम लोग मतलब सब लोग बोलते हैं जैसे मतलब किसी भी भाषा में बोल देते हैं भोजपुरी में तो अच्छा नहीं लगता हैं इसलिए हम लोग घर पर सब लोग मतलब जैसे हिंदी में हीं बात करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग भी मतलब सीख गये हैं हिंदी बोलने हम लोग की हिंदी ऐसे मातृभाषा है कि जैसे हम लोग कोई भी बोल सकता है हिंदी भाषा समझ सकता है जैसे कोई संस्कृत नहीं समझ सकता है पर हिंदी बोलेंगे तो सब समझ जाएंगे भोजपुरी नहीं समझेंगे पर हिंदी बोलेंगे तो सब समझ जाएंगे कोई भी सबसे हमारे देस में हिंदी भाषी को भाषा को तब देते हैं जिससे कि हम लोग हिंदी भाषा बोलने में तो कठिनाई हैं पर धीरे धीरे हम लोग सीख जाते हैं बोलने